پانچ ہزار تین سو پچاس پینتالیس ہزار نو سو پچیس دو لاکھ نبے ہزار تین سو ساٹھ سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو ساٹھ آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھپن